हलो सागर होटल जा मालिक था ॻाल्हायो मां पूजा बजाज थी ॻाल्हायां अंकल तव्हांखे त ख़बर अथव असांजे घर में सभिनी खे तव्हांजो होटल जो खाधो वणंदो आहे त महिरबानी करे मुंहिंजो ऑडर लिखो ॿ दॿा कढ़ी ॿ दॿा चांवर ॿ दॿा पनीर बटर मसाला ॾह फुलका ॾह पापड़ जेतिरो थी सघे हेतिरो सवेल मुंहिंजे घरि मोकिलियो